मैंने पहली बार तैरना मेरे गाँव में सीखा हम लोग गाँव के हैं और हमारे पिताजी का खेती बाड़ी का वहीं पे धंधा है तो हम लोग गाँव में जब छोटे छोटे तालाब रहते तो हमारे पिताजी हमको सिखाते थे तैरना कि चलो हम सिखाते हैं एक बार तो मैं डूबने ही लग गई थी तो डरने लग गई पर फिर हमारे पिताजी बोलते आँख खुली रखो नाक से सांस मत लो और तैरना हाथ पाँव चलाना सिखाने लग गए थे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमको आने लग गया फिर हमारे पिताजी बोलते कि तैरते रहोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा कभी नदी पार आ जाए कभी क्या हो जाए तो अपन निकल तो जाएँ तैर के इसलिए हम लोग फिर उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे और जाते रोज तालाब में जाते सुबह उठ के ना जाते ना तलाब में खूब कूदते ना थोड़ा थोड़ा तैरना सिखते जैसे जैसे हमारे पिताजी ने सिखाया फिर हमको आ गया तैरना फिर हम पहले तो हमको शुरू शुरू में तो बहुत डर लगता था लेकिन धीरे धीरे जब तैरना आ गया तब तो हम इस पार से उस पार चले जाते थे तैर तैर के और आराम से तैरते तैरते हम दूसरों को भी सिखाने लग गए कि तुम भी सीखो तुम भी सीखो सबको कहने लग गए कि सीखा करो अच्छी चीज है तैरना आना चाहिए और अपनी कसरत भी हो जाती है तैरने से हाथ पाँव की सबकी बस ये है कि मुँह में पानी नहीं जाना चाहिए और नाक में पानी नहीं जाना चाहिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर मुँह नाक में पानी ज़्यादा गहरे में चले गए तो डूब भी सकता है व्यक्ति इसलिए इस बात का अपने को बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है बाकी तैरना इतना मुश्किल नहीं है सीखना सिखाए व्यक्ति तो सीख लो तो आ जाता और तैर सकता है व्यक्ति